हमारे शहर में आई आई टी आई आइ एस सी आई आई एम जैसी बड़ी संस्थाओं की पढ़ाई का ख़र्च बहुत ही ज़्यादा उठाना मुश्किल हो जाता है जिसके लिए मतलब अ बच्चों को बहुत ही जाता मेहनत करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उन्हें गो मतलब गोवर्मेंट सरकार की सरकार की तरफ़ से उ मतलब पढ़ाई का ख़र्चा उठाने के लिए पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप कहते हैं जिसे वो मिलती है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और इस मतलब इस में इनकी जो प्रतिस्पर्धा होती है छात्रों के बीच वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं ये आज के टाइम में इसलिए हमारी मतलब हमारी जो संस्था है वो उसका पढ़ाई का ख़र्च उठना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा हैं